साढ़े जेह्ड़े जेह्ड़ा साढ़ा हिंदू धर्म ऐ कि साढ़े जेह्ड़े गुरु न जेह्ड़े बड़े ज्यादा मतलब गुरु न पैह्ला ऐ कि पैह्लें हिंदू धर्म बी बढ़ांदे न एह् पैह्लें एह् नारगमन शास्त्री ऐ दूए द्वारका शास्त्री त्रिया ऐ कुलदीप शास्त्री चौथा ऐ गंगु महाराज आ ते मिली जुलियै रौह्ना होर एह् दवार जेह्ड़े शास्त्री आंदे न टी वी च मतलब कि एह् शैल समझांदे न कि शैल रौह्ना आपूं बिच्चे नेईं बोल मता लड़ाई झगड़ा निं करना शैल रौह्ना नेईं ओह् करना लड़ाई झगड़ा निं करना आखदे कि लड़ाई झगड़ा निं करना शैल रौह्ना रली मिलियै कोई गल्ल कोई बोल्ली बी ओड़ै सैह्न करना उसी अ लड़ाई कोई बी लड़ाई झगड़ा कोई कुछ बोलै अग्गूं बोलना निं चुप्प रौह्ना सैह्न करना जिन्ना सैह्न करी लैओ इन्ना ठीक रौंह्दा बंदा जे अग्गूं बोली ओड़े ते चुप्प रौह्ना जे कोई गालां कड्ढी ओड़े ओह् बी चुप्प रौह्ना बड़े बड़े लोकें अपने बड़े लोकें अपने गुरु धारे न ते जेह्ड़े वी च आंदे न ओह् बी शैल समझांदे सारे गै इक आंदा नी वृंद्रवन वृंद्रवन दा आंदा ऐ इक शास्त्री ओह् बी शैल समझांदा ओह्दा कि लड़ाई झगड़ा निं करना सस्स मां दा होऐ तां बी लड़ाई झगड़ा करना ना सस्स ने करना ना नूंह् ने करना अगर सस्स बोली ओड़ै कुछ ते नूंह् ने कुछ निं बोलना अग्गूं चुप रौह्ना जेह्ड़े गुज्जर होंदे न बकररवाल होंदा न ओह् अपने मन्नदे न जेह्ड़े होंदे न सरदार ओह् अपने मतलब गुरु गी मन्नदे न जेह्ड़े न दूए होर राधा स्वामी मन्नदे न दूई जाति दे रंग रिंग ह निर रिंग कारे रिंग कारे गुरु ओह् बी गुरु गस्से आह्ले गुरु न धर्मै गै मन्नना चाहिदा